हैलो जय झूलेलाल मां चित्रा लालवानी पई ॻाल्हायां तव्हांजो नालो मां चवा पई की मूंखे कुझु ॾींहनि खां हे ना चक्कर पिया अचनि मां घर जो बि इलाज कयो पर मूंखे कोन्ह तो फ़र्कु पए इन करे मां डॉक्टर साहब तव्हां खां फ़ोन कयो आहे तव्हां घणे लॻे ताईं वेठा आहियो हा त मां अधि कलाकु में रैडी क थिए थी करे अचा थी न न हीअं त मूंखे चक्कर आहे जुखाम आहे बुखार आहे सभु आहे मूंखे सर में ॾाढो सूर थींदो आहे राति जो निंड कोन्ह अचे हा त मूंखे सभु ॿुधाइजो न छा बीमारी आहे हा हा फिर मां अधि कलाकु में अचां थी हा हा ठीकु आहे ह डॉक्टर साहब मां आ न मूंखे मां ओ आर एस पीतो पर मूंखे फ़र्कु कोन्ह थो पवे त मां अचा तव्हांजे वटि मां तयार थी वई आहियां हा हा अचां थी हैलो डॉक्टर साहब मूंखे हीअ बि बीमारी आहे मूंखे बुखार आहे मूंखे जुखाम आहे मूंखे चक्कर कोन्ह बंदि थियनि हा पीतो न हा वरिती न तव्हां व इन करे त तव्हां वटि आई आहियां मां मूंखे कोन्ह थो फ़र्कु पए मूंखे थोरो चैक कयो न त मूंखे छा बीमारी आहे मूंखे बंदी खां हिकु हफ़्तो महीनो थी वियो आहे न मूंखे कॾहिं थदि कॾहिं गर्मी त हलंदी रहंदी आहे ठीकु ई कोन्ह थी थिए मां एधर डॉक्टर खे ॾेखारियो आहे कॾहिं कॾहिं लॉक थींदी आहे तव्हां चैक करे ॾिसो न घणी वधियल आहे छा आहे हा मां पीअंदी आहियां बी पी जी गोरी रोज सुबुह शाम वठंदी आहियां त न ॾिसो मूंखे न मां वॾे वॾे डॉक्टर खे ॾेखारियो त मूंखे फ़र्कु ई कोन्ह थो पए त मूंखे केरु ॿुधायो की तव्हां ॾाढा सुठा डॉक्टर आहिनि करे मां तव्हांखे फ़ोन करे आयमि हा त मूंखे दवा ॾिलायो न सुठी त मूंखे सही थी वञे भॻवान भलो कंदो तव्हांजो मां ॾाढी परेशानु थी वई आहियां इन बीमारी सां तव्हांजी फीस घणी आहे बसि चलो ठीकु आहे धन्यवादु